पहले तो मन में सोचते हैं दो कठ्ठा तीन कठ्ठा चार कठ्ठा पच कठ्ठा के अंतराल में जो है हमको ये सब करना है तो पूरे जितना ही जगह है उतना में पहले जो है पोल गाड़ करके कटही तार से घेर घार कर देते हैं घेर घार करने के बाद जो है इस लेकर के घेर घार करते हैं या जो कोई छोटा जानवर या बड़ा जानवर आ करके उस फसल को नष्ट ना करें मेरे बागीचा जो लगाएंगे उसको नष्ट ना करें इस लेकर के जो है पहले पूरे को एस्क्वायर करके घेर घार देते हैं घेर घार करके तो जानते हैं जो फलाना आदमी के पास जो है अच्छा आम का है तो उससे एक आम खरीदते हैं उसको अच्छे से पहले चाकू से उसको काट करके छील लेते हैं छील करके उसको मिट्टी में एक गमले में ले करके उसको जो है छोड़ देते हैं मिट्टी दे करके उससे दस से पन्द्रह दिन में जो है न आ जाता है अंकुरा अंकुरा आने के बाद जो है उससे थोड़ा अंकुरा आने के बाद उसमें गाछ बनता है गाछ बनता है तो जब जड़ बांध देता है वही गमला के अंदर तब ओहाँ से गमला सहित उठा करके और जहाँ लगाना होता है उससे पहले जब जान जाते हैं अब वह गाछ लगने बाला है तो उस जगह को कोड काड करके पानी दे करके उसको सिंचाई करके उसको जो है कम्प्लीट रखते तब वहाँ से उठा करके उस गमले को ले जा करके वहाँ ले जाते हैं ले जा करके वहाँ गमला सहित जो है वहाँ गाड़ देते हैं गाड़ करके ऊ गमला को फोड़ करके निकाल लेते हैं फोड़ कर निकालने के बाद जो है उसका जड़ मिट्टी में मिल जाता है थोड़ा हल्का पानी दे करके छोड़ देते साल दो साल पाँच साल में जो है फिर वो आम का पेड़ जो है पहले उसमें देता है हाँ देने के बाद ऊ फल में लगता है मंजर होता है मंजर से टिकला होता है टिकला से खाने वाला जब आम पक जाता है तब उसको तोड़ करके खाते है खाते है खाते हैं खिलाते हैं और ओ ज़्यादा होने के बाद बेच भी लेते हैं ये सब होता है जहाँ तक बात बचा फूल का फूल का ऐसा भी फूल है जो कि जिस कोई किसी का जैसे ओढ़हूल का फूल हो गया उसको डंटी तोड़ करके गाड़ देते हैं उसमें जब जड़ बनता है तब फूल बनता है वही से फूल बन जाता है गुलाब का फूल हुआ उसका भी डंटी तोड़ करके जो है जमीन में लगा देते हैं खोद देते हैं जमीन को हल्का करके उसको जो है गाड़ देते हैं डंटी को उसी जो है फूल बन जाता है फिर आ नहीं उससे भी होता है तो नर्सरी से ले आते हैं जैसे जहाँ जो सुविधा मिला वैसे हम लोग कर लेते हैं फल फूल दोनों का यही सब नियम है लगाने का लगाने का ही सब करते रहते हैं